देखिये भारत में प्रमुख राजनैतिक दल हैं उनमें हर एक दल का वर्णन तो नहीं किया जा सकता है जैसे कि अपना राजनैतिक दलों में भाजपा भाजपा अपना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दल हैं आम जनता पार्टी है हमारे भारत में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किये हैं वो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किये हैं तो आज के टाइम में अभी फ़िलहाल की कंडीसन में देखा जाए तो हमारे मोदी जी जिनका वर्णन में करना चाहूँगा जिन्होंने इस पार्टी में शुरू से ही मेहनत की है और आज भी अपने देश के लिए काम कर रहे हैं वो और अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखे हुए